جی ہاں بہت بار ایسا ہوا ہے کہ ہم دوسری زبان کی کتابیں پڑھتے ہیں جیسے کہ انگلش زبان کی کتابیں ہو گئیں اسی طرح عربی زبان کی کتابیں ہو گئیں اسی طرح فارسی کی کتابیں ہو گئیں تو ہم زیادہ تر فارسی اور عربی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو عربی کی کتابوں کا ہم کئی بار ترجمہ اردو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تجربہ اور یہ کوشش بہت اچھا اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ ہم دوسری زبانوں کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے بہت ساری ڈکشنری کا استعمال کرتے ہیں جس سے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے اور یہ تجربہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب کسی دوسری زبان کا ترجمہ آپ اردو زبان میں اپنی زبان میں کر لیں